तकनीक के उपयोग सऽ हमर सबके मतलब संचार मे बहुत नीक मतलब ई बदलाव भेल हँ जेना पहिले सुनना मे आबै छल जे चिट्ठी चलैत रहै तऽ जेना आइ चिट्ठी ककरो भेजलकै तऽ आब ओ पन्द्रह बीस दिनके बाद हुनका पास पहुँचैत रहय आब हुनका जवाब दै मे फेर पन्द्रह बीस दिन लागैत छल तहिना एक महिना मे कोनो एकटा संवाद भऽ पाबैत रहै आ ओकरा बाद जेनाकि हमरा सबके बतायल गेलै हमरा सबके पूर्वज सबके मतलब पापा बाबा सब बतेलक जेना तार व्यवस्था चलैत रहै तार सऽ भी सन्देश जायत रहै ओहिके बाद डाकिया कए कऽ भेल ओहो किछु जादे समय लगाबैत छल ओकर बाद आयल टेलीफोन व्यवस्था जाहि सऽ कि ई होयत छल जे अहाँ कतौ भी बैठ कऽ ककरो सऽ भी बात कऽ सकै छी जेना अपन बिहारमे बैठ कऽ अहाँ दिल्ली के व्यक्ति सऽ बात कऽ सकै छलियै लेकिन ओ टाइममे पैसा बहुत लगैत छल तऽ आब धीरे धीरे एहिमे संसोधन करल गेल तऽ आब जेना पहिले की पैड फोन देल गेल तऽ ओहोमे ई रहए जे अहाँ कतौ बैठ कऽ कतौ सऽ भी बात कए सकै छियै आब तऽ ओहो सऽ जादा संसोधन कऽ कऽ स्मार्टफोन कए देलक कते कते बढ़िऑं कम्पनी सबके स्मार्टफोन आबैत छल ओहि सऽ अहाँ वीडियो कॉल भी कऽ सकै छियै कॉल के बात तऽ छोड़ू आब एतऽ सेकंड भैर मे मैसेज चलि जाइ छै सेकंड भरिमे अहाँ कॉल कए सकै छियै कतौ दूर कतौ भी विदेशमे भी बैठल आदमी सऽ अहाँ संचार कऽ सकै छियै जेना पहिले ई रहै जे अहाँ के कोनो भी बात करैमे बहुत जादे समय लागि जाइत छल तऽ आब ई सेकेंड जेना पहिले महीनो लागि जाइत छल तऽ आब ओ सेकंडो मे भऽ जाइ छै आ जतऽ तक बात रहलै सोशल मीडिया के तऽ सोशल मीडिया जतऽ तक मतलब मतलब अच्छा उपयोग अहाँ कऽ सकै छियै ओते तक बहुत अच्छा चीज छै जेना आब केओ अहाँके मित्रगणमे केओ हराए गेल मतलब खोय गेल आ हुनका मतलब कोनो अथी नहि भऽ पायब मतलब खोजै के कोनो संसाधनो नहि भऽ पाबि रहल यऽ तऽ अहाँ सोशल मीडिया पर हुनका गायब होय के खबर दऽ सकै छियै तऽ जेना अहाँके मित्र सब रहत ओहिपर तऽ ओ सब आगाँ फोरवार्ड करतै जाहि सऽ कि खोजै मे हुनका सहायता हेतै और जेना मतलब कतौ सोशल मीडिया पर अहाँ कतौ गेलौं कतौ कोनो चीज नीक लागल तऽ अहाँ ओकर फोटो डाइल सकै छियै जाहि सऽ दोसर के भी अच्छा लगतै कि हाँ कि मतलब भैया कतौ गेल रहथिन ओतौका ई सब अच्छा अच्छा नजारा रहै तऽ हुनकर फोटो सोशल मीडिया पर डाललखिन तऽ हमसब अभी देख रहल छी तऽ जेना ई भऽ गेलै अपन सोशल मीडिया के मदत सऽ अहाँ अपन बहुत पुरान पुरान मित्र सबके भी खोइज सकै छी कियाकि आइकाल्हि तऽ लगभग सब आदमी जते भी छै गरीब सऽ गरीब आ अमीर सऽ अमीर सोशल मीडिया पर आबि गेल छल तऽ जेना अहाँ ककरो खोजै लऽ चाहबै जे हमरा अपन ई मित्र सऽ हम कहियो भेट करलहुॅं रहऽ आब हमरा एकरा खोजनाइ छल तऽ नाम दियौ अगर ओ सोशल मीडिया पर रहैत छल तऽ ओ अहाँकेॅं मिल जाएत तुरंत जेनाकि ई भऽ गेलै आ सोशल मीडिया के बहुत अच्छा यूज छै जेना पहिले कोनो ई नहि रहै शिक्षा व्यवस्था मे भी सोशल मीडिया बहुत काम करि रहल अछि जेना व्हाट्सअप भऽ गेल फेसबुक भऽ गेल ई सब शिक्षा व्यवस्था मे भी बहुत अच्छा काम कऽ रहल अछि मतलब आदमी सब कऽ जोड़य मे भी सोशल मीडिया के बहुत अच्छा योगदान अछि जेना बहुत आदमी मतलब अपन अपन टोटल काम करैत छल तऽ आब सोशल मीडिया के वजह सऽ अहाँ सब के इकठ्ठा कऽ कऽ हुनका सब के कोनो भी चीज के बारे मे जानकारी भी दऽ सकैत छियै कोनो बात विवाद भी कऽ सकै छियै सोशल मीडिया के बहुत अगर अच्छा यूज छै तऽ किछु किछु खराब मतलब नकारात्मक भी यूज करैत छै जेना आदमी जेना आदमी के भ्रम भऽ जाइ छै जेना अभीये कहलहुॅं जे कोनो आदमी हराए गेलै तऽ जेना हम देखने छियै अपन मतलब पर्सनल बता रहल छी जेना बहुत बेर ओ मिल जाइत छथिन तऽ मतलब जेना न्यूज डालने रहै छै तऽ फेर ओकरा खोजै लऽ मतलब आदमी मिलल पर भी खोजि कऽ ओकरा वापस घर पहुँचाए देल जाइ छल तऽ एहने बहुत सारा नकारात्मक भी छै बहुत मतलब जेना स्टूडेंट लाइफ मे जेना हम अभी छी देखै छी अपन मित्र सब के बहुत एहन एहन मित्र यऽ हमर जे सोशल मीडिया के जरिये अपन टाइम के बहुत जादा हानि पहुंचा रहल अछि अपन घर मतलब चिड़चिड़ापन भी सोशल मीडिया सऽ कुछ बढैत अछि जतेक हम देख रहल छी